असांजे आस पास खेत्र जेके बि आहिनि त उते हमेशह अंधविश्वासु ते माण्हू हलंदा आहिनि ऐं हिक ॿिए खे सम्झाए छॾींदा आहिनि की भई अॼु जे ॾींहुं ग्यारस जे ॾींहुं चांवर न खाएणा खपनि ऐं सुबुह जे टाइम जीअं भई नाखून कटणा आहिनि त सुबुह जे टाइम कटणा आहिनि राति जे टाइम नाखून न कटो ऐं रस्ते ते वेंदा आहियूं कॾहिं अगरि त ॿिली क्रोस करे वेंदी आहे त पोइ चवंदा आहिनि की रस्तो कटे वई ॿिली हाणे ॿ मिंट बीहो ॿियो कोई इन रस्ते तां वञे न त पोइ तव्हांजो कोई न कोई घाटो नुकसानु थींदो ऐं ॾाढा माण्हू काढा वाढा कढंदा आहिनि नीबू मिर्ची बधंदा आहिनि ऐं इहो सभु नुकसानु खे ज्यादातर न करे सिर्फ़ मालिक ते विश्वासु रखिणो आहे असांखे जीअं हले थो उन्हीअ जे ॾींहं मालिक जा आहिनि राति बि मालिक जी आहे सुबुह ॾींहं हर वक्त मालिक जो आहे ऐं ॾाढा माण्हू अंधविश्वासु इयो रहंदो आहे माण्हूनि जे की भई हर वक्त इहो माण्हू सोचींदा रहंदा आहिनि कू भई देवी माता खे पूजणो खपे ऐं भोलेनाथ जी पूजा करिणी खपे या यानि की दीवाली जे ॾींहुं हे न करिणो खपे दीवाली जे ॾींहुं सत भाजियूं करिणी खपनि त इयो सभु अंधविश्वासु आहे ऐं हुन मालिक जी रज़ा में ही हलणो आहे हलजे ऐं कोई चईंदो आहे की मांस जो सेवन न कजे अऊं भई अंडो न खाएजो ऐं सिर्फ़ तामसी तामसी भोजन न खाएजे सिर्फ़ सिर्फ़ श शाकाहारी खाएजे और त इहो सभु अंधविश्वासु ई आहे मालिक जेकी शइ ठाती आहे जेको ॾींहं वार ठातो आहे सभु उन मालिक जो आहे उनजे हिसाब सां हलणो आहे सब उनजे मालिक ते ही असांखे रखणो आहे त हर शइ असांजी सुठी थींदी आहे पोइ ॿारा थींदो आहे ऐ अंधविश्वासु खे महत्व न ॾिजे त मालिक हर ॻाल्हि सुठी सुठी सोचींदा सुठो कंदा